بات اگر کسی گروپ کے ساتھ دوڑنے کی جائے تو میرا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا لیکن میں اکثر اپنی دوستوں کے دوڑ کا مقابلہ کرتی ہوں اور مجھے اس میں کافی مزہ بھی آتا ہے خاص طور پر جب ہم لوگ ایک ساتھ دوڑتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے ویسے میں نے بہت ساری جگہ پر دیکھا ہے کہ رننگ کلب ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور دوڑ کے مقابلے میں شامل ہوتے ہیں میرے بھی دل میں شاید خواہش تھی کہ میں دوڑ کا مقابلہ کروں یا کسی رننگ کلب کا شامل ہوں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹریننگ اور مشقیں کروائی جاتی ہے کہ دوڑنے والے کو کسی طرح سے دوڑنا چاہیے یا اس کو کون کون سی چیزیں منع ہے اس ان سب کا احتیاط بھی کرایا جاتا ہے جو کہ دوڑنے والے کے لیے بہت اچّھا ہوتا ہے اور میرے دوست لوگ بھی ایسا کرنے کا سوچتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا اتفاق نہیں ہوا ہے